जीवनमे कलाके बहुत महत्व छै जेना कि अहाँ देखियौ देखियौ कि जेना मिथिला पेन्टिंग भऽ गेल तऽ मिथिला पेन्टिंगमे मिथिला पेन्टिंगसँ आदमीके ई सिखय लए मिलय छै कि जे मिथिला पेन्टिंगमे मिथिला पेन्टिंगसँ आदमीके सिखय लए मिलय छै बहुत चीज जेना जेना भऽ गेल कि पेन्टिंग बनबय पेन्टिंग बनेनाइ बहुत बड़ा कला हइ आओर पेन्टिंग जिनका बनबय आबय छै ओ बहुत बड़ा बड़ा नामो कमेने छथिन पेन्टिंगमे तऽ ई सभ मिथिलामे बनय हइ ई सभ तऽ मिथिलाके आदमीके ई सभ अच्छा लागय हइ तऽ मिथिलाके सामाजिक परिवेशके जगह छै तऽ मिथिलामे ई सभ मिथिला पेन्टिंग बहुत जादा आकर्षित आदमीके करय छै मिथिला पेन्टिंग जीवनपर बहुत जादा असर प पड़य छै ई कला छै तऽ ई चीज आदमी सिखय लए समाजके आदमीके सीख मिलयके चाही ई सँ सीख लएके चाही मिथिला पेन्टिंग केना बनय हइ आओर केना बनबयके चाही तऽ ई सभ चीज आदमीके सिखयके चाही ई से समाजपर बढ़िआँ असर पड़तै आब जेना समाजेमे अहाँ देखियौ जेना कोनो पर्व त्यौहार होइ छै तऽ आदमी सभ मिल जुलिके करय छै तऽ इहो एक तरहसँ बुझियौ जे मिल जुलिके करय छै सम्पन्न करय छै ई सभ सम अथीपर पर्वके तऽ इहो एकटा कले भेलय ई सभ चीज मिलके जे आदमी करय छै तऽ ई एक तरह से भी इहो मिलके सम्पन्न करय छै तऽ इहो एक तरहसँ कले भेलय कला भेलय तऽ ई सभ आदमी समाजमे आदमीके सीख लए सिखयके सिखयके चाही ताकि समाज अच्छा होइ